قطب مینار قطب الدین ایبک نے بارہویں صدی میں اس کی بنیاد رکھی یہ دنیا کی سب سے اونچی ایینٹوں سے بنی مینار ہے تہتر میٹر بلند نیوریزکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے انڈیا گیٹ پہلی عالمی جنگ میں شہید ہونے والی سپاہیوں کی یادگار دلّی کا مشہور تفریحی اور قومی مقام ہے راسٹرپتی بھون بھارت کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ برطانوی دور میں وائس رائے ہاؤس کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا جامع مسجد شاہجہاں نے سولہ سو چھپن میں تعمیر کروائی بھارت کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد میں سے ایک ہمایوں کا مقبرہ مغل بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ جس نے بعد میں تاج محل کے طرز تعمیر پر اثر ڈالا خوبصورت باغ طرز تعمیر چہار باغ کی مثال